आं हाथायाव थांनानै दास्टबिनखौ बायहैदोंमोन जोबोर मोजां मोनदोंमोन आं दास्टबिनखौ नाथाय प्लास्टिकबो मोनफादोंमोन मोनथाम मोनब्रै मोनबासो मोनदोंमोन बे दास्टबिनखौ आं मोजां मोननानै आं बायदों नाथाय बेराद मोजांबो बे दास्टबिना